उतरप्रदेश में वक़्त वक़्त ते कला ऐं शिल्प जूं कई प्रदर्शिनियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं स्थानिय कलाकार ऐं प्रदेश जे ॿियनि ज़िलनि मां बि कलाकार अची उते पंहिंजी कला जो प्रदर्शन कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे कलाकारीअ जी साराह कंदा आहिनि उन्हनि खे कला जे खेत्र में अॻिते वधण लाइ हिमथाईंदा आहिनि जीअं त सरकारी सहकारी समीतियूं यां वरी ट्रेनिस जे ज़रिए